हेलो कहलहुँ कि हमरा जे छै ने से जे सादा भोजनके ऑडर करबाबैके छै ओ जे छै से कोना अहाँ हमरा देबै कखन मिल जेतै भोजन अहाँ पहुँचा देबै ओहिमे जे छै ने से नमक कम देबै आओर हल्दी जे चाही ने ओहो कम देबै चावल जे छै से कनि ज्यादा करिके दऽ देबै ताकि दू आदमी छिए तऽ वएहमे खाना खा लेबै आओर जे छै से एहिमे जे छै ने से कखन अएबै कए बजे अएबै से हमरा मैसेज करि देबै हमे जे छै से घरपर नहि रहबै हमे कहीँ चलि जेबै मार्केट तेँ आओर फोनपर जे छै ने से हमरा बात करि लेबै बता देबै जेकि कतना रुपैआ लागतै कखन अहाँ पहुंँचा देबै कखन देबै ई सब बात जे छै से हमरा मैसेज करि देबै ओकरा बाद हमे समझि जेबै तऽ हमे घरपर रहबै बुझलिए आओर जे छै ने ओहिमे अच्छासँ कनि दही दऽ देबै आओर कखन पहुँचा देबै से हमरा कहि दिअ